हेलो हॅं हेलो खुश रहिये क्या बोलिये अच्छा अच्छा अच्छा तो कैसे आपलोग रह रहे हैं बाढ़मे कहाँ पर अभी हैं आपलोग बान्ध पर हैं बान्ध क्या आपलोगोके पासमे की दिक्कत छै अहाँ सभके अच्छा बान्ध पर छी ने हँ हँ अच्छा सरकारके तरफसे एखन तक कोनो व्यवस्था नहि भेलै हँ ओऽ अच्छा तऽ आर सरकार एखन तक सी ओ बी डि ओ साहेब सभ केओ नहि अयलनि हंँ एखन तक देखै सुनैके लेल केओ नहि देख सुनि रहलखिन ओ होऽ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ई कोशीके भयानक बाढ़िमे अहाँ सभ कोशी बान्ह पर छियै एखन ने अच्छा अच्छा केओ एखन तक एम एल ए एम पी सभ नहि आबै गेला हँ हँ ठीक छै अहाँके ई परेशानी के हम जाइ छी आइ पदाधिकारी से कहै छी बात करै छी आ अहि चीजके ई समस्याके समाधान अविलम्ब हेतै हमर तऽ काजे छियै अहाँके बातकऽ आगाँ तक देनाइ निश्चित हेतै आओर सभ ठीक छै ठीक छै हम जा रहल छी एखन प्रखण्ड कार्यालयमे तत्काल बि डि ओ साहेब सी ओ साहेब से मिलै छियै आ हुनका सभसँ हम बात करै छियै जे किए नहि ओ सभ एखन तक पहुँचलखिन हँ पीड़ित स्थल तक एखन हम जाइ छी आर हुनका सभसँ बात करै छियै आ की कहै छथि ओ कहता की हुनका सभके जाएकऽ हम तुरत हम भेजै छी आर हुनका सभके देखेबनि सारा वस्तुस्थिति जनेबै आ ओ सभ जरुर मदद करताह हुँ हॅं हँ एकरा तऽ सरकार जरुर देखैत हेतै सभ चीजके आर सरकार किछु ने किछु घोषणा जरुर करतै बाढ़ि पीड़ितके लेल ठीक छै अहाँक